लकडाउननि समावनो गासै सुबुङानो ना ओङ बहुथ जेंनानि गेजेरजों मानि जिउ खुंनो गोनां जादों आरो बेखिखे जानाय लोंनायनि थाखाय मानो होमबा गासैबो सुबुङा खिसुमान सुबुङा ओरैनो रान्नानै थानो गोनां जादों ओमफ्राय जों जेनेखा न'आवनो थानानै गामियारि ओनसोलाव जाहाथे मेगं थाइगंआ जेनेखे एभेलेबल थायो बेवहायनो जोंनि बर' समाजाव जेनेखा जों न'आवनो संना जादों अनला ओंख्रि नारजि एमफाय न'आवनो दाउ फिसिनाय हांसो अमा बेफोरबादिखौनो जों न'आव लाखिनानै बा बुथारनानै बिदि संदों आरोना एमफ्राय आं स्पिसेलि मानि लकडाउनआव गोदान गोदान संनाय ओंख्रि फोरखो आं सोलोंदो मानो होमबा न'आव थानाहै जेबो खामानि दामानि गैया नालाय मा खालामनो बिनिफ्राय आं हले नारजि ओंख्रिखौ बारा संदों नारजि अनला ओमफ्राय जिहेथु सिलि सिकेन बेखौबो ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय नारजिखौ ओरैबादि सङो नारजिखौ मानि जोङो नारजि गोरानखौ न'आवनो मोनो जिहेथु फाथोनिफ्राय फाथोखौ फोरानखांनानै नारजिया जायो रानखांबा आमफाय बे नारजि नारजिखौ संनायनि आगोलाव जोङो घण्टासे बा घण्टानैनि थाखाय सोमनानै दोनो आरोना सोमनायनि उनावहाय बेखौ मोजांहै सुबाय सुनानै बेनि उनावहाय सुखांनायनि उनाव सु जेथिया थाव होनाङा बेयावहाय डाइरेक्ट खारैजों एसे रहायनानै लायबाय रहायनायनि उनाव माजांहै नाफ्लेनानै बा सागंजों सानानै बिनि उनावहाय सं दै होबाय दै होनानै जेनेखा सोरबाफोर अमा अमा बेदरजोंबो जायो सोरबा नारजिजोंबो जायो सरि ना गोरान सरि गोरोन्थि जादों सोरबा ना गोरानजों जायो ओमफाय सोरबा नाफामबो होयो ओमफाय बिदिनो